एम डी एम डी सर नमस्ते अरे सर हमको थोड़ी सैलरी की दिक्कत है सर आपकी कम्पनी में जी सर सर हम चार पाँच साल से आपके सर कम्पनी में काम कर रहे हैं सर जितने थे उतने ही ना बढ़ रहा है ना घट रहा है मतलब सर इसलिए थोड़ा सा कह रहे थे कि सर थोड़ा सा देख लीजिए आप काफ़ी समय से आप जी सर नहीं नहीं सर लेट मिल रहा है लेट लेट वाली भी दिक्कत है प्लस सैलरी सर बढ़ भी नहीं रही है सर एरिया सर देख रहे हैं हम ये यहीं नवादा नवादा है औ बरावन है ये यही सब क्षेत्र है जी जी जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी जी जी जी जी जी जी जी सर जी सर जी सर जी सर जी जी सर जी सर जी सर जी जी जी सर जी सर जी सर जी जी सर जी सर जी अरे सर सुनिए चलिए जो हो तो आप सब देख लीजिएगा प्लीज़ सर ठीक है सर जी सर जी सर जी सर ठीक ठीक जी जी नहीं तो सर अब जैसे आप बता रहें सर वैसे ही मेहनत करना बढ़ाएँगे और क्या सर जी सर जी जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी जी जी जी सर जी सर जी सर